गाँव में तो तीज त्योहार पड़ता है औरतें लोग भूखती हैं ये व्रत बहुत अच्छा है पति के लिये ये व्रत है लड़का के लिए गणेश चौथ का व्रत होता है जो माघ में पड़ता है और दीपावली में रंगोली बनाया जाता है जिससे माँ लक्ष्मी घर में बास करें ऐसा होता है गाँव के लोग इसको बहुत महत्व मानते हैं बहुत महत्व मानते हैं और हमारे हिन्दू धर्म में ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते हैं उनके यहाँ जनेऊ जरूरी है पहनना वही वो जनेऊ ही उनका पहचान है कि ये ब्राह्मण है माता जी का पूजा करना औरतों के लिये बहुत धार्मिक काम है और कोई बाहर जाए तो माथे पर कुमकुम लगाए सुबह उठ कर काम कर के ना स्नान करके तभी पूजा पाठ करें और पूजा पाठ करके तभी जल और अन्न का ग्रहण करना चाहिए क्योंकि देवी देवता घर में बास करते हैं जो औरत नहा धोकर पूजा पाठ नहीं करती हैं उसके घर में अच्छा नहीं होता है इसलिए औरतों का धर्म बनाया गया है कि नहा धो सुबह उठे सारा काम करके स्नान करके तभी चूल्हा चौका में घुसना चाहिए और भगवान का पूजा करके तभी अन्न और जल का ग्रहण करना चाहिए ऐसा करने से घर में काम होता है पुत्र पति का संकट दूर होता है परिवार में अच्छे का कामना होता है ऐसा करना चाहिए